बिबार बारियाव बारनाय बिबारफोरखौ जोथोन लानांगोन जाहाथे बेनि समायना रमायना बिबारफोरखौ नुनानै माखासे सुबुंफोरा ओरैनो खादला बायनानै आद्रि खालामा आरो माखासे बोरमा आरो मोसौफोरनिफ्रायबो रैखा खालाम नांगोन जाहाथे बिसोरो बिबार बारियाव हाबनानै बिबारफोरखौ जाया आरो बिबार बिबारनिफ्राय बारनानै थायनाय माखासे जाजाग्रा फिथायफोरखौबो मोजाङै जोथोन लानांगोन जाहाथे ओ जोङो नांगौ बायदि समाव बेनि फिथाइफोरखौ खानानै जानो हायो आरो माखासे खामानि फोरावबो बाहायनो हायो माखासे बिबार फोरखौ फुजायावबो बाहायो आरो माखासे बिबारफोरखौ बिबारनि माला बानायनायावबो बाहायो बिबार नि फिथाइफोरखौ जों माखासे एम्फौ एनलानिफ्रायबो रैखा खालाम नांगौ आरो माखासे जाजाग्रा फिथाइफोरखौ जोङो एम्फौ एनलानिफ्राय रैखा खालाम नांगौ जाहाथे बिसोरो एम्फौ एनलाफोरा जानानै फिफांफोरखौ जानानै एबा फिथाइफोरखौ जानानै नस्थ' खालामा बेनि थाखाय जोङो गोबां बिबांनि आदथ लानांगोन जेरैबायदि फिथाइफोरा मोनखांनायनि उनाव बेखौ आरोबाव फैगौ बोसोराव गायफिननो थाखाय जोङो मोजाङै मोजां मोनहोनानै बेफोरखौ फैगौ बोसोरनि थाखाय जोलैनो थाखाय दोननो हानाय जानांगोन